कठी वायर कनैक्ट हैलो जय झूलेलाल हा हा मां माउ जे रोल लाइ आई आहियां सस जे रोल लाइ आई आहियां मां सभु रोल ये करे सघंदी आहियां ऐं मां नंढपिण खां वठी कंदी आहियां ऐं हाणे बि मूंखे हीअं सुठो लॻे थो कि मूंखे रोल मिले त मां एक्टिंग कयां हा हा मां नंढे हूंदे स्कूल में कयो आहे हाणे विच में जवानीअ में हिकु नाटक कयो आहे उनमें मां राणीअ जो रोल कयो आहे उन राणीअ जे रोल में मां ॾाढी फिट हुअमि ऐं सभिनि मुंहिंजे मथां तारियूं वॼायूं हुयूं मुंहिंजे कमु ॾाढो साहराना वियो हुओ ऐं ॾाढो सुठो लॻो हुओ सभिनी खे हा हा

हा हा छो न छो न हाणे मुंहिंजो रोल आहे माउ जो त मां सुठे नमूने प्यार सां ऐं एक्स्प्रेशन सां सुठे नमूने सां रोल प्ले कंदमि ऐं मुंहिंजो पुटु आहे त मां प्यारु ॾींदमि हुनखे ऐं दुलारु ॾींदमि ऐं सुठे नमूने हुननि जो साहराना कंदमि जीअं हुनखे सुठो लॻे ऐं सभिनि माण्हुनि खे मुंहिंजो कमु वणे ऐं मां उन्हनि खे चङी तरह सां अॻिते वधायां ऐं सुठे नमूने हुनसां ॻाल्हायां जी हा हा ज़रूरु करे ॾेखारींदमि ॾिसो मूंखे ॿाहिर वञण ते ॾाढी दिलि हुई ऐं उहो कमु हाणे पूरो थी रहियो आहे ऐं मां पंहिंजे पुट सां गॾु तीर्थ यात्रा वेंदमि मूंखे माता जो दर्शन करण लाइ ॾाढी दिलि हुई शुरुअ खां ऐं हाणे मौको मिलियो आहे त मां ज़रूरु वेंदमि ऐं माता जो दर्शन कंदमि भैरव नाथ जो बि दर्शन कंदमि तिरुपति बालाजी बि घुमी इंदमि इहे ॿ टे शहर जीअं जगननाथ पुरी आ सभु पासे खां पंहिंजे ॿार सां वञी सुठे नमूने घुमी ईंदमि इहो ई मौको मिलियो आहे ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे तीर्थ यात्रा करणु बाक़ी ज़िंदगी केतरी आहे ख़बर न आहे त उहो मां चाहियां थी त भई सुठे नमूने मुंहिंजो दर्शन थे ऐं मूंखे ॾाढी आस आहे मां एॾे टाईम खां वई न आहियां ऐं हाणे चवां थी मौको मिलियो आहे त मां ज़रूरु तीर्थ यात्रा करे अचा ऐं मन खे माता जो दर्शन करे गद गद थींदो आहे मूंखे ऐं ॾाढो वणंदो आहे ऐं हथ जोड़े इहा ई वेनती आहे त मुंहिंजो सुठो दर्शन थिए सभिनी हंद पंहिंजे ॿार सां गॾु ऐं मां सुठे नमूने तीर्थ यात्रा करे ऐं अचा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल